हम हाले मे अपन पपा के एकटा विद्यार्थी के दुकान सँ ओप्पो एस सन्तावन मोबाइल लेलहुॅं लेकिन जे सोचि कऽ हम ओप्पो एस सन्तावन मोबाइल लेने रहौ से सोच पर ओ खड़ा नहि उतरि रहल अछि हम सोचने रहौं जे ई मोबाइलमे हम गेम बढ़िऑं जकाँ खेला सकै छी लेकिन गेम लए ई मोबाइल सही नहि छै मोबाइल आन ओप्पो जेना ओप्पो मोबाइल सब सँ बहुत स्लो काज करै छै मोबाइलके कैमराके तऽ सही छै लेकिन तैयो ओतबो क्लियर नहि अबै छै जते आन ओप्पो के मोबाइलके कैमरा अबै छै ई ओप्पो एस सन्तावन मोबाइल मतलब की हम जे सोचि कऽ लेलहुॅं ताहि पर खड़ा नहि उतरि रहल अछि आओर ई अहाँके जतेक एकरा दाम होयबाक चाही ताहिसँ बड बेसी छै साढ़े सत्रह हजार ई मोबाइल लए हमरा सही नहि लागि रहल अछि किएकि साढ़े सत्रह हजार के एक्सपेरिएंस ई नहि दऽ रहल छै जतेक जेनाकी आओर मोबाइल जेना रियलमी रेडमी साढ़े सत्रह हजार मे बहुत नीक ओहिमे प्रोसेसर बहुत नीक ओहिमे कैमरा बहुत नीक आओर चीज सब ओहिमे फंक्शन सब रहै छै ताहि हिसाब सँ एहि ओप्पो के मोबाइलमे बहुत कम फंक्शन छै ओकर रिलेटिव ताहि दुआरे हमरा ई एस सन्तावन मोबाइल सँ कनी संतुष्ट नै छी